السلام علیکم و علیکم السلام جی سر جی الحمد للہ سر جی سر جی بولیے سر جی جی جی ماشاء اللہ جی شکریہ شکریہ جی اچھا جی جی جی ہوں ہوں ہوں اچھا جی جی جی جی جی جی بالکل اجازت ہے نا سر جی ہاں جی رضامند جی ہاں رضامند ہے جی ہاں جی ہاں ہوں صاحب دور بھیجانا بولے تو مشکل ہے نا صاحب دور ہے مطلب مڈل کلاس کے ہے نا صاحب وہ دور ہو جاتا ہے نا اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے پھر بائے جی جی او اچھا اچھا جی جی جی جی جی ٹھیک ہے اچھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے صاحب ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اچھی بات ہے السلام علیکم